مجھے لگتا ہے كہ دوسرے ديگر سياروں پر بھى زندگى موجود ہے جس طرح زندگى اس دنيا اس كائنات ميں موجود ہے حال ميں جہاں ہم رہتے ہيں اس طرح سے ان سياروں ميں موجود نہ ہو ليكن وہاں زندگياں موجود ہيں اس كا ہم ايک مثال اس طرح سمجھ سكتے ہيں كہ جس طرح اتنا بڑا حصہ دو تہائى حصہ سمندر كا ہے ايک تہائى حصہ زمين كا ہے سمندر ميں بھى زندگى ہیں ليكن وہ انسانوں كے ليے نہيں ہے وہ اور مخلوق كے ليے ہيں اسى طرح اور سياروں پر زندگى ہے ہوسكتى ہے ليكن ضرورى نہيں ہے كہ وہ انسانوں كے ليے ہى اس طرح سے ہوں جس طرح سے اور جانوروں كے ليے اور مخلوق كے ليے ہوتی ہيں